हेलो जी कहलहुँ जे हमरा खाद कनि थोड़े लेनाइ छलै अच्छा तऽ खाद भेटतै तऽ कखन आबि दोकान परमे हम कखन कखन आबि दोकान परमे हम जी अच्छा अच्छा तऽ कहलहुँ जे पशुआर कऽ की रेट पड़ैया एखन एगारह सए किछु रुपैआ तऽ हमरा हमरा जे छै से फेर ओतऽसँ एतै कोना यौ मतलब की करबै से हँ हमरा कै बोरा हमरा हमरा एखन अहाँकऽ तीन बोरा चाही की बुझलियै हँ अच्छा किनका कहि देबै मतलब गार्ड कऽ अच्छा तऽ कहलहुँ जे मतलब तीनू बोरा की रेट पशुआर कऽ पड़ैया हँ अच्छा अच्छा तीन बोरा कऽ एहिमे जे छै से हमरा डेढ़ बोरा जे छै से अथी खादक सेहो व्यवस्था कै दितियै कतेक भए गेलै खाद कऽ टोटल मिलाय कऽ जोड़ू तऽ जी पाँच हजार पाँच हजार तऽ कलकुलेट करबै तहन अहाँ कै कऽ रखबै से तऽ चलू अहाँ हम अबैत छी लय कल्हि खुना अहाँ जे छै से कलकुलेट कै कऽ राखू जी आओर कहलहुँ कहलहुँ जे कहलहुँ जे कृपा हमरा अँगनामे उपलैनो छी तऽ उपलैनमे हमरा एके जे छै थोड़े जे छै से ओ अल्बेस्टर से टुटि गेल फुटि गेल छै कि बुझलियै ओकरो रखैके समान सभ अच्छा तऽ मतलब ओकर क्लिप जे होइ छै ऊपरका एल्बेस्टर जे फुटि जाइत छै ओकर क्लिप नहि रहैत छै कऽ केम्पू ओ जे छै से ओकरा जोगाड़ लगाउ ने अच्छा मतलब एकर पाँच हजार उमहर भए गेल इमहर जे छै से अहाँकऽ कलेम्पू कऽ केना लऽ लगबैत छियै यौ जी ठीक छै तऽ ठीक छै तऽ कल्हि खुना हम अबैत छी तहन मतलब करबै केना मतलब की मतलब अथी करबै कि नहि करबै से कहु